आं थांनाय माखासे जायगाफोरा जाहैबाय नसुंसेनि राइजो नेपाल दार्जिलिं सिक्किम जेनेबा गुवाहाटिफ्रावहाय

बिदिनो दार्जिलिंआवहाय बुहुद मोनसे बेरायग्रा जायगा जे टुरिजोम प्लेस मोजां मोजां जायगा दङ जेरै सानरइजे बेफोरो बुहुद मोजां जायगा आरो बिनिनो माखासे गिदिर गिदिर मन्दिर फोर दङ आरो टाइगार हिल्स बेफोर बुहुद मोजां आरो सिक्किम होनना बुङोब्ला बुहुद मोजां सिक्किमा मोनसे टुरिजोम प्लेस जे टुरिस्टफ्रा बुहुद बेरायनो थाङो बेयाव मोजां आरो बेफोरनि गासैबो जायगा परिबेस जायगाफोरा बुहुद मोजां बर'फजों खोबफबनानै थायो आरो बुहुद साहा बागान बिफां लाइफांफोरजोंनो बुंफबनाय बिदिनो मोजां समायना जायगा बेफोर बुहुद मोजां माखासे इनस्टिटिउसन बा माखासे सोलोंथायनि बिथिङाव सोलोंथाइ सोलोंथाइनि बिथिङाव मोजां मोजां स्कुल कलेजफोर दङ इउनिभार्सिटिफोर दङ आरो माखासे देहा फाहामसालिफोरनि थाखायबो माखासे मोजां हस्पिटालफोर दङ आरो माखासे फालांगियारि फालांगियारि बायदियै माखासे बायलाय फानलाय बेसादफोरनि थाखै माखासे मोजां मोजां मार्केटफोर दङ बे बिदिनो जे क'क्राझार जोंनि गुवाहाटिआवबो माखासे मोजां मोजां मोजां जायगा दङ जेरै

जिरायनो थाखाय मा सम मेइन्टेन खालामनो थाखाय जेरै सिरियाखाना दङ लोगोसे साइन्स मिउजियाम साइन्स मिउजियाम दङ बे साइन्स मिउजियामावहाय गोबां गोबां मुवा बेसादफोर दङ जेराव साइन्सनि साइन्सनि माखासे साइन्स टेक्न'लजियाव माखासे सानखोजों माखासे दिहुनजानाय गोबां बेसादफोर दङ आरो लोगोसे कलाक्षेत्र' दं कलाक्षेत्र'आवहाय गोबां फुराना फुराना बा गोदोनि मा जारिमिनारि माखासे माखासे जारिमिनारि माखासे गोबां गोनां गोनां बेसादफोरखौहाय नुनो मोनो बिदिनो

माखासे कालचारनि बिथिङाव माखासे इक'नमिकनि बिथिङाव बिदिनो माखासे हान्था मेला बिदिनो गोबां गोनांथार मुवा बेसादफोरखौहाय बेफोरबादियाव कलाक्षेत्र'आव बा साइन्स मिउजियाम बेफोराव बेफोरबादि नुनो मोननाय जायो